प्राचीनके राजा चन्द्र मौर्य छलै जे पहले बहुत बहुत मारिपीट लड़ाइ करै छलै सब मतलब ओ लोकके साथ बहुत तब इसके बाद ओहो सब छोड़िकऽ अच्छा आदमी बनिकऽ पूरा भारतके अच्छा आदमी बनलै तब ओकरा अपना बुद्ध अपना लेलकै फेर बादमे बहुत अच्छा बहुत अच्छा आदमी बनलै राजा बनलै भारत पूरा भारतके सम्राट बनलै पूरा राजा बनलै बहुत अच्छा बहुत अच्छासँ चलै बुलै छलै ओहिसँ आओर इसकुल बचपनके पढाइ तऽ गाँवके पढाइ केहन अच्छो नहि मतलब अच्छा नहि रहै छै ओहिसँ कोइ पढ़ैलए नहि चाहै छै अपना गाँवमे तऽ भारत भारत सरकार प्राइवेट इसकुलमे पढ़ै छै सब पैसा दऽ दऽ के तऽ वहाँसँ पूरा अच्छा पढ़ाइ होइ छै अच्छा शिक्षा सब छै ओहिसँ आओर गाँवके एतना मतलब मास्टरसब आबै छै बैठिके चलि जाइ छै टाइम होलाके बाद आओर बच्चा अपन चिकरै छै ओकरापर धिआन कोइ नहि दै छै ओहिसँ ओहिसँ कोइ नहि पढ़ैलए चाहै छै गाँवके इसकुलमे ओहिसँ सब प्राइवेट इसकुलमे एक भी बच्चा अभी नहि छै गाँवमे एहनो कि प्राइवेट इसकुलमे नहि पढ़ै छै सब बच्चा प्राइवेट इसकुलमे पढ़ै छै गाँवके पढाइ प्राइवेट इसकुल मतलब अगल बगल अगर शहर छै तऽ वहाँ जाइ छै गाड़ीसँ या फेर होस्टलमे भर्ती करि दै छै सबके गाँवमे वइसे सिर्फ इसकुलमे खेलै कुदै छै एतना अच्छा सिखाबै भी नहि छै इसकुलमे सब मास्टर आबै छै बैठिके चलि जाइ छै अपनेमे